आंनि दावबायनायनि गाहाय जाहोनफोरानो जादों आं माखासे प्रजेक्तफोर मावो बे प्रजेक्ताव आं बांसिनानो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरखौ लोगो हमहैनांगौ जायो बेनि थाखायनो आं बांसिन दावबायबाय थानाय जायो आरो बेनि अनगायैबो बे प्रजेक्तनि अनगायैबो खामानिनि अनगायैबो आं गुबुन गुबुन राइजोआव बेरायनाय जायो खामानिनि थाखाय नङा माने आंहा दावबायनो बेराद मोजां मोनो आङो गुबुन गुबुन जायगानि हिस्त'रि बा जारिमिनफोरखौ मिथिनो लुगैयो बिनिनो जानाय लोंनायखौ मोजां मोनो गान्नाय जोमनाय राव हारिमु गुबुन गुबुनखौ लोगो हमनो लुगैयो बेनिखायनो आं दावबायबाय थायो आं बिजिब्लाबो सम दिहुन्नानै गुबुन गुबुन जायगायाव जेसेबां हायो एसेबां थांनो नाजायो